समस्तीपुर जिलामे गरमी बहुत होइए बारिश कम होइए हमरा सबके बड्ड तकलीफ होइए गरमीसँ हमलोग बड्ड परेशान रहय छी पहिले आबय रहय अहाँके दाहा अर आब दाहरो नहि आबय छै पानि नहि आबय छै गाछ वृक्ष लोकसब बेचने जाइ छै काटि लै छै तऽ कहाँसँ मौसम अच्छा हेतय गरमीसँ हम आर बेकल भेल रहय छियै नदि पोखरि सबमे पानि नहि यऽ तऽ बहुत गरमी होइए घरमे तऽ लोक कहुना अपन पङ्खा तङ्खा चलाके सरकार सुविधा देने छथि हमरा सबके तऽ पङ्खा चलाके अपन दिन कटय छी हम आर बहुत गरमी होइए बारिशके कोइ अथिये नहिए पहिने होइत रहय बारिश जादा आब नहि होइए मौसममे बड्ड गरमी रहैये हमरा अरके पहिले लोकके छत छत नहि रहय अखन छतके घर छै छतोमे गरमी जादा होइ छै खपरैल घर रहय रहय तऽ फूस फासके घर पहिले होइ रहय तऽ ओइ सबमे गरमी कम लगय रहय एखन छतमे बहुत गरमी आबय छै केनाहूके जीवन लोक व्यतीत करइए उमर जादा भेलासँ ओइ आदमीके आओर गरमी लागय छै हमरा सबके बड्ड तकलीफ होइए गरमी लेकिन की करू हम आर केनाहुके दिन कटय छियै बिहारमे तऽ गाछो वृक्ष लगबयके सुविधा देलकय सरकार देने छथिन बहुत लेकिन कहाँ होइ छै ई सब अइ सबसँ बहुत तकलीफ छै आओर की कहू हम आर हारिके तऽ कहुना दिन कटयके छै आब साठि पैंसठ बरसके उमर भऽ गेलय केनाहुके तऽ दिन कटिये जेतय अहाँ जीवन मौसमेके नऽ बदलाबसँ जीवन चलय छै आओर मौसमेमे बहुत अथी छै तऽ बहुत हमरा अरके तकलीफ होइए